हँ अहाँ अहाँके पास दारु छै की कोन सा ब्रांड छै हूँ हूँ ओकर प्राइस की सब छै हमरा पाँच सए छओ सए पीस चाही हूँ हूँ

हँ तऽ अथी कितना बड़ा बड़ा क्वालिटी की छै ओकर कहलियै क्वालिटी की सब छै कोना कार्टून मे अबै छै कोना डिलेवरी करबै हँ डिलेवरी पहुँच जेतै की वही जाय परतै हमरा सबके हूँ हँ त ओकर चार्ज की लागतै बताए देबै तबे कनीटा ठीक रहतै ने हमरा के पन्द्रह सोलह अगस्त तक मे चाही

हूँ हँ सोलह अगस्त तक कहल छी हँ लेकिन दूर दूर के सफर छै दूर के कनीटा सफर छै दूर पहुँचबा सकै छियै ने पटना पूर्णिया सँ पटना पहुॅंचाबय के छै हूँ हूँ हूँ सब सब पाँच सए छओ सए के पीस चाही सब ब्रांड के पाँच सए छ ओ सए पीस चाही जेकी हर ग्राहक आबै छै सब रंग के ब्रांड खोजै छै ने

हूँ हँ ओकरामे हँ आओर ओकरामे किछु छूट मिलत की नहि हूँ ठीक ठीके छै ठीक सोलह अगस्त के चाही

हमरा सोलह सए पीस चाही एक बार मे

ठीक ठीक छै